पिछले दस दिनों में ना मैंने पारदर्शी प्लास्टिक जार जो होते हैं वो ख़रीदे जैसे कि उस में दालें दिखती हैं अच्छे से कि कौनसी दाल किस डब्बे में कैसे है क्योंकि इस से पहले मेरे पास ऐसे डब्बे नहीं थे तो मुझे ये डब्बे बहुत अच्छे लगे थे मैं जा के ले कर आई और दूसरा यह था कि जैसे कई बार मेहमान आ जाते हैं तो उन के सामने हम को डब्बो में से ढूंढना पड़ते हैं कि नमक पारे किस में रखें नमकीन किस में रखा है बिस्किट किस में रखा है तो उसके लिए भी मैं जिस में मोइस्चर नहीं जाता है एयर टाइट होते हैं इस टाइप के डब्बे ले कर आई थी जिस से मुझे बहुत आसानी हुई और उस में से निकाल के और अपन मेहमानों के सामने सर्व कर सकते हैं तो वो मुझे बहुत पसंद आए थे जिस को मैंने देख के तुरंत ख़रीद लिया